हैलो हंजी सनाओ जी कुत्थै जाना ऐ में आटो ड्राविर हां सनाओ तुस तुसें कुत्थै जाना ठीक ऐ जी तुस किनननन्ने लोग ओ दो बंदे ओ ठीक ऐ जी इक पर्सन दी जी जो एह् इत्थै किराया इत्थै रेलबे स्टेशन जाने दा इक बंदे दा ओह् ऐ सौ रुपया हांजी दो सौ रुपया होई गेआ जी दिक्खो जी अगर किलोमिटर स्हाब कन्नै थुआढ़ा जेह्का अपना किराया बधी जाना ऐ जियां अगर तुसें पैहलें जाना रेलबे स्टेशन ओह्दे बाद अगर तुसें हैलीपैड जाना ते फिर तुसें गी लग्गी जाना कोई ढाई सौ रुपया पर पर्सन हंजी हांजी पर पर्सन तुसें गी ढाई सौ रुपया अच्छा अच्छा दिक्खो जी साढ़ा जेहड़ा रुटस होंदा ना साढ़े जेहके किराए होंदे जेह्के फेयर आक्खी लैन्ने ओह् साढ़े फिक्स होंदे तुसें अगर हैलीपैड जाना होऐ ते किराया लग्गना अगर तुसें रेलबे स्टेशन जाना तुसें गी उ'ऐ किराया लग्गी जाना में तुसें सनाया के रेलबे स्टेशन दा सौ रुपया ते अगर तुस उत्थूं अग्गै जाना चांहदे ते तुसें गी किलेमिटर स्हाब दा फेयर बधी जाना जेह्का साढा मीटर लग्गे दा होंदा ऐ उस स्हाब दा तुसें गी कराया देना पौना ओह् हून मीटर दा स्हाब ऐ जो मीटर उप्पर होग ओह् आई जाना थुआढ़े अग्गे तुसें गी इक पर्ची थ्होई जानी जां हारिंग मीटर दा दिक्खो जी दस रुपये किलेमिटर दा स्हाब रक्खी लैओ हंजी दस रुपये किलोमिटर हंजी हंजी अच्छा हंजी दिक्खो जी होटल दा स्हाब हून होटल किन्ने किलोमिटर उप्पर ऐ जां कश ऐ कोल ऐ उस स्हाब दा तुसें गी कराया लग्गी जाना हंजी जि'यां दस रुपये किलोमिटर तुस दस रुपये किलोमिटर दा स्हाब रक्खी लैओ उस स्हाब उप्पर जि'यां जि'यां तुस हंजी हंजी जिस स्हाबे दे होग उस स्हाब दा कराया बनी जाना अच्छा तुसें साइड सीन करने ना तुसें दिक्खो जी ओह्दा ओह् किलोमिटर नी ओह्दा असें इक कराया इक पैहलें गै फिक्स बनाए दा होंदा ऐ जे तुसें स्याढ़ बाबा दर्शन करने अगर स्याढ़ बाबा तूं अग्गै बी जाना जियां स्याढ़ बाबा जाना थुआढ़ा कम से कम चार पंज सौ दा खर्चा आई जाना तुसें चार सौ जां पंज सौ रपया तुसें गीे देना पौना हंजी ओह्दे कोला अग्गै जाना होऐ ते थोह्ड़ा होर बधी जाना